पेंटिंग मुंहिंजो बचपन खां ही शौक़ु रहियो आहे ऐं पेंटिंग जी कलाऊं ॾाढियूं मुश्किलू आहिनि हर कंहिं हिनखे नथो करे सघे ऐं पेंटिंग ॾाढी मुश्किल परी आहे पर मां सभिनी ॿारनि खे इहा ई थी चाहियां की सभिनी खे हर हिकु कला हुजिणी ज़रूरी आहे पेंटिंग लाइ सामान खपिणो हूंदो आहे जीअं त मोटे छिलके वारी पेंसिल नंढे छिलके वारी पेंसिल अलॻि अलॻि तरह के जूं पेंसिलियूं कलरू ऐं रबड़ू सभु सामाग्री खपिणी हूंदी आहे पोइ कचो चित्र ठाहिबो आहे हुनखे अंडरलाइन करे पूरो करिबो आहे पोइ हुन में फ़िनीशिंग विझिबी आहे जंहिं सां असांजी पेंटिंगू पूरी थींदी आहे मां नंढपण खां ही पेंटिंग में अॻियां हुअसि ऐं इस्कूल में पेंटिंग में ॾाढा इनामू जीतिया आहिनि ऐं पेंटिंग ही मुंहिंजो पैशन ठही वियो आहे ऐं नंढपण खां ही मूंखे पेंटिंग अचे